असांजे कम्यूनिटीअ में जाम सारा एतिरा ॿार आहिनि जो डांस कंदा आहिनि उहे तमामु सुठी डांस कंदा आहिनि ऐं असांए सिंधी कल्चर खे प्रमोट कंदा आहिनि त मां हुननि ॿारनि खे डांस कराए करे जो डांस न कंदा आहिनि उन्हनि खे ऐनकरेज कंदुमि की तव्हां बि अॻियां अचो ऐं सिंधीअ में सिंधियत खे वधाइण लाइ डांस कयो ऐं असांजी सिंधी भाषा सिंधी कल्चर खे अॻियां वधायो